آج کل کے معاشرے میں اور ہم دیکھیں تو کم سے کم کچھ نہیں تو سیونٹی فیصد ذہنی لوگ ذہنی صحت سے دوچار ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں وہ ان کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں کچھ لوگ گھر کی وجہ سے ہوتے ہیں بہت سے آج کم سے کم پچاس فیصد لوگ تو آجکل نوکری کی وجہ سے ہیں جو ذہنی صحت کی وجہ سے اس میں مبتلا ہیں تو وہ لوگ اپنی اس چیز کو باہر نہیں دکھاتے اس میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے وہ ڈپریشن کی آتی ہے وہ لوگ اس چیز کو نہیں بتاتے دوسروں سے جب کہ یہ چیز آگے ہلکے ہلکے بڑھتی ہوئی بہت بڑی چیز بن جاتی ہے وہ لوگ اس چیز کو ڈاکٹرس کو نہیں دکھاتے کہ میں بھی ایک پیشے سے ڈاکٹر ہوں تو میں اس چیز کو سممجھتا ہوں اور یہ لوگ اپنی چیز کو باہر نہیں بتاتے ماہر نفسیات کو نہیں بتاتے جب کہ یہ چیز ان لوگوں کو باہر بتانا چاہیے ڈاکٹرس کی صلاح لینا چاہیے ماہر نفسیات سے صلاح لینا چاہیے جو لوگ اس اس کے ماہر ہیں انہیں ان سے یہ صلاح لینا چاہیے کہ مجھے ایسی ایسی دقت آ رہی ہے مجھے ایسے ایسے پرابلمس آ رہے ہیں تو وہ اس کا علاج کریں گے ایسی پریشانی آ رہی ہے تو وہ اس کی صحیح صلاح دیں گے اس کے بمطابق وہ اس کی صلاح دے پائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یا ایسا ایسا کیوں ہے پر یہ لوگ آج کل چھپاتے ہیں کہ مجھے کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ ایسا نہیں ٹھیک ہے